बताइए सर आपके लिए कौनसी बुक चाहिए सर आप तैयारी किस चीज़ की कर रहे हो सत्त सर हमारे पास दक्ष की बुक अवेलेबल है और दो प्रत्यक्ष की बुक सबसे बढ़िया आती है वह भी है राजस्थान हिस्ट्री की भी बुक है करंट अफेयर्स की भी है ज्योग्राफी की है और कई बुक्स अवेलेबल हैं आप के लिए कौनसी बुक चाहिए सर तो दक्ष की सर आपके लिए हम प्राइस बता देते हैं सर उसकी साढ़े पाँच सौ रुपये प्राइस है आप अब लेना चाहेंगी साढ़े पाँच सौ रुपये है सर पाँच सौ पचास

चाहिए चाहिए क्या आपके लिए ऑर्डर कर ले ऑर्डर कर देंगे हम